ہاں ہمارے پاس پرانا ہاں وہ کلک کی ہوئی تصویر کا ہارڈ کاپی ہے دیکھیے ہاڈ کاپی وہ میری ممی کے شادی کا وہ ہے کو پہلے زمانے میں موائل فون اور جیو استعمال نہیں ہوتا تھا تو ہماری ممی کے شادی میں بس کیمرے سے فوٹو لیا گیا اور اس کا البم بنا کر کے رکھا گیا تھا اس میں اور اس میں اور ابھی کے یہ یہ ڈفرنٹ ہے کہ وہ ہاڈ کو وہ جو ہے بہت دن کچھ دن کے بعد وہ سارے بہت دن تک سنبھال کے جو اگر رکھنا چاہتے تو رکھ لیتے ہیں لیکن بہت سارے اس میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کو وہ جو فوٹو لیا ہوا رہتا ہے وہ کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے اب اور ابھی کے زمانے میں ہم لوگ موبائل فون میں یا وہ یوز کرتے ہیں موبائل فون میں رکھتے ہیں ساری فوٹوز گیلری وغیرہ میں رکھتے ہیں تو وہ یہ سارے فوٹو ہم سیو کر کے رکھ لیتے ہیں تو ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی اگر ہم گوگل ڈرائیو میں گوگل فوٹوز میں رکھ لیتے ہیں تو اگر ہم ہمارا ایک فون کھو بھی گیا تو ہم دوسرے میں وہ سارے فوٹو کو واپس لا سکتے ہیں تو اس میں پرانے سے تھوڑا بہت پرانے سے ابھی بہت سارا فوٹو سے بہت سارا البم صحیح کر کے رکھے رکھے ہیں اب پرانا والا بھی ٹھیک ہی تھا بٹ یہ جو نیا آیا ہے ہمارے موبائل کا موائل میں رکھنے والا یہ بھی زیادہ بہتر ہے ہاں اس پہ بھی بہت اچھا کام ہوتا ہے موائل میں رکھنے سے بھی اور یہ دونوں بہت اچھا ہے پھوٹوگرافی